हैलो हां तुं'दा केह् हाल ऐ होर केह् करा दे ओ अच्छा अच्छा तुस हट्टी आए दे ओ अच्छा मी दस्सेओ हां तुं'दे कोल कनेह् कनेह् फुटवेयर हैन अच्छा ते जेह्ड़ी हीलां हैन ओह् तुं'दे कोल मतलब कनेह् नेह् प्राइस दियां ऐ पंज ज्हार चार ज्हार मतलब कनेह् रेट दे शुरू होंदे न अच्छा अच्छा ते तुस मिगी दस्सेओ हां तुं'दे कोल ओह् हैन शू हैन एडिडास दे होई गे रैड टेप दे होई गे नेईं कुड़ियें आह्ले मुड़ें आह्ले ते मिगी पता ऐ तुं'दे कोल ऐ कुड़ियें आह्ले अच्छा चलो कोई गल्ल नी में तुं'दे कोल आना हा मिगी स्लीपर चाहिदे न दो तिन ते कन्नै कन्नै फंक्शन ऐ ते मिगी हीलां चाहिदियां न ते में तुं'दे कोल कोल्लै आवां चलो कोई गल्ल नी में दिक्खनी आं फ्ही कल कल में ना परसूं आन्नी आं शाम्मी बेल्ले ठीक ऐ परसूं शैल शैल सेलेक्टेड जेह्ड़े पीस ऐ ना ओह् कड्डी रक्खेओ चलो ठीक ऐ फ्ही